काल झोमॅटो वयल्यान हांवेन जेवण ऑर्डर केल्लें आनी ताका जर प्रतिसाद म्हण हांव सांगूंक शकता जाल्यार सगळ्यान पयली जी गुणवत्ता जी हांव तांकां दिवं सोदता हांगां ती म्हळ्यार धांतले आठ गूण कारण तांची सेवा आशिल्ली बरी पूण जर तांचें प्रमाण पळोवंक वचत जाल्यार जसो प्रमाण ज्या दराक मेळपाक जाय तितलो प्रमाण नाशिल्लो प्रमाण खूब कमी आशिल्लो आनी म्हणुनच हांव हाका धातले आठ दिवंक सोदता हांगासर पूण एक मात जेवण जरी कमी आशिल्लें पूण रूच ताची एकदम बरी आशिल्ली